जैसे कि हम आपको बताना चाहते हैं कि मछली पकड़ना हम ने कुछ इस तरीक़े से सीखा कि बचपन में हम अक्सर नदियों पर जाया करते थे घूमने या फिर तालाब पर बैठा करते थे और उसी दौरान वहाँ मछुआरे आते थे जो मछलियाँ पकड़ने का काम करते हैं तो हम हम ने उन से दोस्ती की और मतलब उन्हीं से पूछा कि आप मछलियाँ किस प्रकार पकड़ते हैं आपको क्यों पकड़ना होता है या आपको अच्छा लगता है क्या मछलियाँ पकड़ना तब वह उन्होंने हमें सब चीज़ें विस्तार से बताई और उन्होंने हमें मछली पकड़ना भी सिखाया इस प्रकार से हम ने मछलियाँ पकड़ना सीखा और अभी तो जब हमारा कभी मन होता है तो हम तालाब में तालाब पर जा कर या नदी में ऐसे मछलियाँ पकड़ते हैं जो फिशिंग रौड होती है जो मछली पकड़ने का काँटा होता है उसके सहारे से मछलियाँ पकड़ते हैं और मस मछलियाँ पकड़ने का एक और तरीक़ा होता है जाल फेंक कर तो इस जाल को पहले फेंक कर रख दिया जाता है मतलब काफ़ी समय तक फिर जब वो मछलियाँ इसमें फंसती है तब इस जाल को आराम से खींच लिया जाता है और हम बात करें तो मछली पकड़ते समय शांत माहौल और वातावरण होना चाहिए क्योंकि जो मछलियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा सार्प होती हैं और उन्हें इशारा भी पता चल जाता है चीज़ों का कि कुछ हुआ है तो इस लिए हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होती है और हलचल नहीं होना चाहिए जिस दौरान हम मछलियाँ पकड़ते हैं और थोड़ा क्या मतलब बस किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं आनी चाहिए या पानी हमारे हाथ से हिलना नहीं चाहिए अगर ऐसी ग़लतियाँ होती है तो मछलियाँ हमारी जाल में फंसती ही नहीं है और हमारा जो मन है वो एकाग्र चित्त होना चाहिए फोकस होना चाहिए हमारा मछली पकड़ने पर इस प्रकार से हम मछलियाँ पकड़ सकते हैं आज कल तो मछलियाँ पकड़ने के अलग अलग तरीक़े आ गए है कुछ लोग तो जैसे ये ग़लत है पर कुछ लोग पानी में करेंट डाल कर मछलियों को मार कर उनको पकड़ते हैं पर ये पूर्ण तरीक़े से ग़लत है यदि हम बात करें यदि लोगों को मछलियाँ पकड़ना ही है तो वे जाल से मछलियाँ पकड़ ले या जो मछली पकड़ने का काँटा होता है उससे पकड़ लें परंतु ऐसे जैसे करेंट वरेंट डाल कर ये ग़लत होता है मछलियाँ पकड़ना तो हम आपको बताना चाहते हैं कि बचपन में ही तो हमें मछली पकड़ने का शौक़ नहीं था पर जब हम ने मछुआरों द्वारा मछली पकड़ने की विधि सीखी उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हमें भी पकड़नी चाहिए तो जब वो कभी हमारे पास ख़ाली समय होता है तब हम मछली पकड़ते हैं और ये हमें अच्छा लगता है